हम मुज़फ़्फ़रपुर गए थे घूमने मोती झील में इस्कूल बैग ख़रीदा जो रिबॉक कंपनी का था उसका बहुत अच्छा था उसका प्राइज़ मुझे बारह सौ रुपये पड़ा मैं जब घर पर ले कर आया तो लोग उसकी तारीफ़ करे किए मेरे मम्मी पापा भी बोले कि ठीक है अच्छा अच्छा दाम में मिल गया ये इस्कूल बैग फिर जब हम उसमें बुक बुक्स वग़ैरह नोट्स बुक वो सब रखते थे बहुत मतलब अच्छा था बहुत सॉफ्ट था वो बैग एक दिन बारिश हुआ उसमें भी भीग गया लेकिन अंदर में कुछ भी नहीं सामान कुछ भी नहीं भीगा उसमें वो मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी लोग तारीफ़ भी कर रहे थे वो रेड कलर का था जब मैं उसको इस्कूल ले कर गया तो मेरए दोस्त लोग बहुत अच्छे से तारीफ़ कर रहे थे उसका मुझे बहुत अच्छा लगा लोग उसको देख रहे थे इस्कूल बैग को उसमें मैं समान रखा और मैं बहुत ख़ुश था इस्कूल बैग को ले कर और मुझे बहुत अच्छा लगा रिबॉक कंपनी का इस्कूल बैग है और मैं फिर आया घर पर आया इस्कूल बैग ले कर और ये इस्कूल बैग बहुत ही अच्छा है और रिबॉक कंपनी का स्कूल बैग बहुत अच्छा होता है और इसके बारे में क्या ही बोलूँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है रिबॉक कंपनी का इस्कूल बैग मुझे बहुत कम दाम में मिल गया बहुत अच्छा पोडक्ट है इसका रिबॉक कंपनी का मैं बहुत सारा समान ख़रीदूँगा